जादा लोकें आस्तै अगर रुट्टी बनानी होऐ ते अ'ऊं बनाई लैन्नी जादा रुट्टी आस्तै अगर जादा ते केह् अगर कोई घरै दा निक्का जेह् कोई फंक्शन होऐ जां फ्ही कोई कोई ध्योहार ध्योहार होऐ जेह्दे उप्पर सारें लोकें जां सारें रिश्तेदारें औना होऐ तां होई जंदे जादा लोग जां फ्ही कोई सराद सरुद होऐ ओह् बी आपें बनाई लैन्ने होन्ने ते जादा लोकें गी ऐक्सपिरियंस केह् ऐ किश नेईं जादा जादा रुट्टी बनानी ते कोई बड्डी गल्ल निं ऐ कि जादा लोकें गी खलानी रुट्टी ते तरीका केह् ऐ खलाने आस्तै जादा आटा गुन्नी ओड़ेआ जादा सब्जी कट्टियै जादा खु'ल्ली खु'ल्ली शैल खु'ल्ला तेल खु'ल्ला लून मर्च उ'यै बनानी पौंदी इ'यां बेकार बे सोआदी नेईं बनै नेईं बनै जां फ्ही आटा शैल गुन्नो शैल गुन्नो शैल मसाला भुन्नो इ'यां किश बी कंजूसी कन्नै नेईं पाओ ते जैह्लूं बी अस बनान्ने होन्ने कोई सराद होऐ जां कोई फ्ही धाम धूनी होऐ जां फ्ही कोई बर्थ डे बूर्ड डे होऐ जादा लोकें आस्तै रुट्टी बनानी पौंदी बनानी जेल्लै रुट्टी जादा लोकें आस्तै बनानी ते जादा जादा रुट्टी बनानी जादा रुट्टी बनानी कोई इ'यां मुश्कल गल्ल निं ऐ बनी जंदी जादा लोकें आस्तै रुट्टी बी हून साढ़े घर गै न सत्त अट्ठ लोग ते घर गै न खाने आह्ले ते ओह् बी रोज़ जादा गै बनदी ते इ'यां फ्ही इक दो बंदे आस्तै ऐक्स्ट्रा बी रोटी बनी दी गै होंदी हमेशा स्ट्रैटजी कोई इन्नी खास है निं ऐ बस जादा इक चीज़ बनाओ ते पैह्लें उसी बनाई लैओ उसी पास्सै रक्खी ओड़ो दूई बनाओ ते फ्ही त्रीऽ बनाओ ते शैल करियै बनाओ कंजूसी निं पाओ अगर दाली दा मसाला बना दे ते जादा खु'ल्ले टमाटर पाओ खु'ल्ले गंढे पाओ खु'ल्ले दाली च खुल्ला मसाला पाओ कंजूसी कंजूसी कन्नै कोई चीज़ां निं पानियां तां निं बनदी ऐ ओह् सोआद